जय झूलेलाल जंहिं महिल सामानु घटि हूंदो आहे या टाइम घटि हूंदो आहे ऑफ़िस मां थकिजी अचां ऐं बुख बि लॻी आहे मां फटाफट जेकी रसोई ठाहींदी आहियां जेको पांहिंजे स्वास्थ लाइ बि सुठो आहे उहो आहे खीचड़ी ऐं पटाटा या कंहिं माल्हि अलॻि अलॻि तरीक़नि जी पराठा पचाए छॾींदी आहियां भई जंहिंसां बुख बि मिटे ऐं खाधो बि पेट में वञे कोकी ॾही सियल फुलिका हे सभु जल्दी ठहणु वारा व्यंजन आहिनि जेको बुख बि मिटाईंदो आहे ऐं टाइम बि घटि लॻाईंदो आहे जय झूलेलाल